बाइक जों बेरायनाय एबा गारि मटरजों बेरायनाय बिनि सिगां गाबागाव देहाखौ थिग खालामनानै लाग्रो नांगौ ओंखायनो बाइक जों बेरायनायनि सिगां आङो एसे रेगुलार एक्सारसाइस खालामग्रोयो थांनायनि सिगां आरो बाइक खौ सेकाप खालामग्रोनाय जायो सारबिसिं होनाय जायो ब्रेक अयल सेन गासिनिबो कन्डिशन खौ चेक खालामग्रोनाय जायो बिनि उनावसो बाइकिं आव ओंखारनो हायो आरो जेब्ला ट'राव थांगोन बा गोजान जायगायाव बाइक जों बेरायनो थांगोन होमबाथ' जोङो बहुथ बुस्थु लाफानांगौ जायो फार्स्ट आव नांगौ जोंनो दै लोंग्रा दै बेनि उनावहाय एखदम खाथियाव मानि दिफुफोर गैयाबा जोङो एक्सट्रा थाव प्रेट्र'ल खौ लाफानाय जायो आरो मोनसे गोनांथार मुवायानो जाहैबाय जोङो मानि एक्सटेन्ट जानाय मानाय बिदिनि थाखाय फार्स्ट ऐड बक्स बेखौथ' लानाय जाखायो माखासे गोनांथार मेडिसिन जेरै मलम बे बेन्डेज बेफोरखौ नांगौ जाखायो आरो जोङो फिसा फिसौ प्रब्लेम फोर जायोबा जेरै लामायाव फामसार जायोबा बेखौ निजे बानायनो हानाय आजिखालि बाइक फ्राथ' टियुबलेस जाबाय दा टियुबलेस खौथ' लिक माथेनो बेराद इजि आजिखालि दंखा जोबसै बेफोरखौ जों लाफानाय जायो आरो फामा जुदि खम जायोबा दा फिसा फिसा फामपार मोनसै अट'मेटिक फामपार बो दंसै दा मेनुवेल फामपार बो दं जायखिया जों फामपार खौबो लाफाखायो बेरायनाय समावहाय बेरायनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो एकट्रा ड्रेस लायो आरो गानग्रा जोमग्रा एखदम हेलमेट हेन्डग्ल'ब्स एंख्लेथ नि गार्ड गासिखौबो जों लाजोबनाय जायो मेन हेलमेट गाबाव सेफ्टि नि थाखाय सेस्ट गार्ड हेलमेट बेखौथ' लाखानाय जाखायोखा बेखौनो गोसोआव लानांगौ जे नोङो बायहेरायाव बेरायनो थाङोबा ड्रायबिं लायसेन्स गारिनि इन्सुरेन्स गारिनि आरसि आरो दा मोनसे गोनांथार नैबे पलुशन सारटिफिकेट बे एखदम मास्ट थाथार नांगौ आरो बायरायाव थाङोबा बेनो अबार स्पिड बेखौ कन्ट्र'लाव लानांगौ अभारटेक खालामनो नाङा गाबागाव लाइन जों सालायनांगौ जायो मेन स्पिड खौ मेन्टेन खालामनानै सालायनांगौ जायो मानोना जों गोजानाव थाङोबा स्पिड अभार स्पिड सालायोबा गारियाबो अभार हिट जायो गारियाबो खस्थ' मोनो मानसियाबो खस्थ' मोनो मोजां स्पिड आव थाङोबा नों मोजाङै मोजां थांनानै मोजाङै मोजां सफैफिननो हागोन जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोनगोन ओरैनो जोङो बाइक आवबा देरस' दुइस' मानि सेजौ बाजि बा सेजौ किल'मिटार सो सालायनानै रेस्ट लायोबा मोजां देहाया थिग थायोबाथ' नोङो सानसेयाव ब्रैजौ बाजौ किल'मिटार सालायनो हायो खिन्थु एसे बारा जायो बेयो बिनि थाखायनो बायरायाव बाइकिं खालामनो ओंखारोबा जोङो मेडिसिन ड्रिंखिं अवाटार आरो लोगोआव गानग्रा जोमग्रा आरो टुल्स एन्ड इकुइपमेन्ट फिसा फिसौ रेन्स टेस्टार बेखौ लोगोआव लाखायोबा मोजां